हँ प्रणाम सर अपनेसँ हमरा एकटा मिथिला पेण्टिङ्ग लेनाइ छै हमरा पता चललै हँ जे अपने नीक मिथिला पेण्टिङ्ग बना रहल छियै ओकर विषयमे हमरा जानकारी दिअ तऽ

जी जी जी जी जी जी

जी जी जी जी

जी

जी तऽ सर ई जाननाइ रहै जे अपने जे छियै से मिथिला पेन्टिङ्ग जे बनबैत छियै से सर कोन तरहक पेन्टिङ्ग बनबैत छियै जी

जी तऽ सर की कहै छै काव्यो सभकेँ अपने मिथिला पेन्टिङ्ग बनबैत छियै पुरनका काव्य कविताके माध्यमसँ जे पेन्टिङ्ग बनायल भेटैत छलै मार्केट सभमे ओहियो तरहके जी ओहि आधार पर मिथिला हँ ओहि जी जी

जी जी जी ठीक छै सर ठीक छै एहिबेर जादा ही रास्ता काट सके